हमसभ बाइक चलबै छियै तऽ बाइकके बारेमे जानकारी छै आ ओहिके बाद रेस एक ठाम जुट हो कऽ रेसके बारेमे अध्ययन करै छियै कि मतलब कि रेस लगबयके छै रेस लगबयके छै तऽ रेस लगेला तऽ एक ठाम एकजुट जुट हो कऽ एक ठाम रहलाके बाद बा बाजी लगै छै कि बाजी लगै छै कि कि अहाँ रेस जे जीतल जाय ओकरा किछु इनाम दएल जाइ छै ओहिके बारेमे हम लोग एक ठाम रहि कऽ हमसभ आओर रेस लगयली रेस लगयली तऽ ओहिमे जो अनुभव जकरा नहि होइ छै ओहिके कारण बस कोइ खतरा हो जाइ छै कोइ नोकसान हो जाइ छै ककरो गोर हाथ टूटि जाइ छै ककरो किछु हो जाइ छै जकरा ज्यादा जानकारी नहि छै एहिके कारणवश हमलोग से रेसके बहुत ही कम अथिमे से ओतेक प्रभाव नहि करै छियै नहि करै छियै ओहिके कारण की की बहुतके अनुभव नहि रहै छै एहिके कारण कि हमसभ कि रेसके एक तरिकमे के बारेमे एक बार जरूर अध्ययन करै छियै कि अहाँ सभके अनुभव होना चाही या अनुभवसँ ही कोइ चीज होइ छै आओर अनुभव नहि होइ छै तऽ अहाँ ओ काज नऽ कऽ नहि कऽ सकै छियै अगर काज नहि कऽ सकै छियै तऽ फेर तऽ काम नहि होइ छै तऽ एहि कारणवश हम लोग रेसकेँ बहुत ही बहुत ही ज्यादा अनुभवसँ ही कयल जाइ छै काज आ काज की छै कि कि हम हमसभ एक